हेल' मायनाव दखना स्टर ना औ आं मा होनो भेलेन्टिना बसुमतारि जानागाव आंनि अर्डार नम्बार माहोनो सेजौ नैजि आं पेमेन्ट खालामदोंमोन फनपे जों द'रोजा रांनि औ आमफ्राय मा होनो बे दखना कालारा आं फसायनाय बायदिया फैयाखै माने आं बेलेक कालारखौसो फसायदोंमोन दा बेखायनो आं नोंथांनो रिटार्न हरनाय जासिगोन आरो आमफ्राय आंनो नोंथांङा रिफान्ड हरफिन्नो नोंथांखौ आं खावलायनाय जाबाय